جی ہاں میں کچھ مشہور خوردہ اور تھوک مارکیٹوں سے واقف ہوں جیسے کہ آزاد پور منڈی غازی پور منڈی اور اوکھلا سبزی منڈی یہ ڈیلہی میں سبزیوں اور گروسری کی سب سے بڑی تھوک مارکیٹیں ہیں جہاں سے دکاندار سامان خرید کر ریٹیل میں بیچتے ہیں حالیہ دنوں میں سبزیوں اور گروسری کی قیمتوں میں خاصا اتار چڑھاؤ آیا ہے موسم کی تبدیلی ٹرانسپورٹیشن کے مسائل اور فصل کی پیداوار کے اثرات کی وجہ سے پیاز ٹماٹر آلو جیسی آدھی چیزوں کی قیمت کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم کچھ دنوں میں پیاز بیس سے تیس روپے پر کلو ہو گیا تھا جبکہ ٹماٹر چالیس روپے تک چلا گیا آن لائن شاپنگ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ آج کل کی زندگی کا ایک آسان اور کارآمد طریقہ ہے اچھی بات ہے گھر بیٹھے آڈر دینا آسان ہے وقت کی بچت ہوتی ہے مختلف برینڈس اور پرائزز کا مقابلہ ممکن ہے آفرس اور ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہوتے ہیں بری باتیں کبھی کبھی خراب مال یا سبزی ملتی ہے ڈلیوری میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر نیٹ خراب ہو تو آڈر نہیں ہوتا ہر چیز کا معیار ویسا نہیں ہوتا جیسا تصویر میں ہوتا ہے